हमारे गाँव में एक छोटा सा अस्पताल है छोटा मोटा बुख़ार या सर्दी होती है तो उसका इलाज होता है बहुत बड़ा इलाज करवाने के लिए हमें वहाँ से रेफर काग़ज़ बनवाना पड़ता है और हमारे गाँव में कुछ छोटा मोटा जैसे ये बेख़ार सर्दी होगा इसका इलाज है पर हमारे गाँव में जितना ज़्यादा मने ज़्यादा होता है तो हमारे गाँव में उसके लिए उपलब्धी नहीं है और इसी के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है हमारे हम को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है और हम इस सब में बहुत कनफ्यूज़ हो जाते हैं हमारी अपनी शारीरिक तबियत और अच्छे से नहीं रह पाती है और और कुस कुछ भी छोटा मोटा होने के बाद भी ठीक हो जाए तो हो जाए हमारे यहाँ डॉक्टर की उपलब्धी है पर वो भी छोटे मोटे डॉक्टर हैं जैसे ज़्यादा बुख़ार या सर्दी हो गया उसके भी लिए भी हमें बाहर ही जाना पड़ता है और उसके लिए भी अलग से किसी और से सम्पर्क लेना पड़ता है इसके लिए हमारी शारीरिक जोखिम उठाना पड़ता है और